आबाज छै ओतहिए जा कऽ बाजि ले ने एतऽ हल्का आब सरकारी बिभागसँ तऽ छयबे करए समस्या आओर ग्रामीण परिवेशमे पुलिस आर कोट आ कचहरीके तऽ झेल बहुत ही गड़बड़ होइए आब मानि लिअ केओ भलो आदमी कतहु खड़ा यऽ आ ओकर नाम पर झूठ मूठके केस कऽ दियौ आब ओ केसके लिए ओकरा लड़ैत लड़ैत ओ जाएत आबैत मानसिक शारीरिक आओर पैसा तीनू सँ ओ एतनेक परेशान रहैए चर्च सँ बाहर यऽ आब ब्राह्मण आदमी छै ओहिपर एस टी एस सी केस लगा देलक आब ओकर कोनो उपाइए नहि छै बेल कराबू नहि तऽ जेल जाउ आ ओकील साहेब सब तारीख पर तारीख लैत रहू ओ कहिया ओ फैसला होएत नहि होएत कहना मुश्किल यऽ इएह सब हाल यऽ कोट कचहरीके गरीब आदमी सब एहिमे पिसा जाइए पैसाबला कऽ तऽ कोनो बात नहि यऽ ओकरा लिए तऽ ठीक छै कोनो दिक्कत नहि होइत छै लेकिन जे गरीब आदमी छै ओकरा तऽ बहुत दिक्कत होइत छै केस भए गेलै आब की होयतै पकड़ाए जयबै जेल जयबै इज्जत खराब भए जाएत जेलमे की होएत नहि होएत इएह सब गप होइत छै कोट ओ पर वकील साहएब पढ़ा जे समझेलक ओएह समझलक ओहिसँ आगू जानकारी नहि रहै छै आओरो जान पहचान ओतना रहैत नहि छै सब आदमी कऽ जे ओ तरहसँ ओकरा दिक्कत नहि होयतै तऽ एहि चलते कोट कचहरी कऽ चक्कर पड़ि जाएत तऽ बड़ी समस्या यऽ इएह हाल यऽ ऑफिससँ के कहए सी ओ ऑफिसमे चलि जाउ एकटा खेती कऽ रसीद कटवाना यऽ तऽ चप्पल घीस जाएत जबतक कमीशन नहि देबै तबतक ओ काम नहि होएत दौड़ैत दौड़ैत परेशान रहबै तब ओ जा कऽ काम होएत ओकरबाद कतने दिन घुमैत आइ ई काम नहि भेल आइ ओ नहि भेल तऽ फलना दिन हे ई नहि भेल ई कहि कहि कऽ बहुत समय ब्यर्थ होइए जेकि सरकार जब चाहए तब ओ आसानीसँ भए सकैए आओर जल्दीसँ भए सकैए लेकिन नहि ओकर बाद यऽ पञ्चायत पञ्चाइतियो की कही पञ्चायतमे तऽ पञ्चायतो मुँह देखि कऽ होइत छै बरिआर आदमी अहाँ छियै पैसाबला छियै सब बापुतेबला छियै तऽ पञ्चो सब ओकरे करत सहियो गप अहाँके यऽ तैयो कहत अच्छा तोरे गलती भेलहु तऽ ई सब पञ्चायतोमे होइत रहैए आओर की कही ब्लॉक दफ्तर बिजली बिभाग यऽ अतने लाइन कटैए एतने लाइन भागैए टुटैए तार टुटैए भरि दिनमे मतलब दश बेर पन्द्रह बेर बीस बेर खराब होइए आओर ओकर बाद जब फोन करियौ तऽ फोन उठाएत तऽ तार खराब टुट गया ये हुआ लेकिन बिल दै लए जदि एक दिन नहि देलियै तऽ ओ ब्याज सहित जोड़ि कऽ लेत तऽ ई हाल यऽ